قابل ذکر یا تاریخی مقامات کے بارے میں آپ نے پوچھا چار مینار ہے مکہ مسجد ہے گولکنڈہ قلعہ ہے برلا مندر ہے اور سالار جنگ میوزیم ہے ہائی ٹیک سٹی ہے لوگوں کو لوگوں کو جانے کے لیے رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں آسانی کے ساتھ جو ہے نا لوگ چلے جاتے ہیں اکثر لوگ جو ہے نا ہائی ٹیک سٹی جاتے برلا مندر جاتے گولکنڈہ قلعہ جاتے باغ عام جاتے مکہ مسجد کو جاتے چار مینار جو ہے نا دیکھنے کے لیے آتے اور بھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تاریخی مقامات حیدرآباد میں موجود ہیں جنہیں نہ صرف حیدرآباد کے بلکہ دنیا بھر کے لوگ جو ہے نا آتے ہیں دیکھتے ہیں